ज़्यादातर हम गाँव देखते हैं रस्सी से बाल्टी बांध कर कुओं में डाला जाता डाली जाती है और उससे पानी निकाला जाता है कुओं से लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो जाती है कहने जाएं तो क्योंकि आज कल काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ गई हैं अब तो मैं कहना चाहूंगी कि जो मोटर आती है इलेक्ट्रिक मोटर वो होनी चाहिए कुओं पर वो लगानी चाहिए गाँव में तो इस बारे में सोचना चाहिए लोगों को